हलो सर नमस्ते हमारे यहाँ हमारे यहाँ गुजिया मिठाई और बहुत से सामान सामग्रियाँ हैं जो वो उचित मूल्य पर मिल जाएंगे आपको और शुद्ध देसी घी की मिलेंगी देसी घी कि जो होंगी वो दो सौ रुपये किलो है बाकीं जो उसकी हैं वो समथिंग आपको सौ रुपये किलो मिल जाएंगी बाकी जो मिठाई हैं वो पाँच सौ रुपये किलो अच्छी से अच्छी

हाँ गुझिया जो होगी वो ताजी ताजी बनवा दी जाएंगी आपके लिए हाँ साइज में फर्क नहीं आएगा अच्छी से अच्छी क्वाल्टी से जो है बराबर साइज कि बना दी जाएंगी बनवा दी जायेंगी ठीक ठीक है आपको ज़्यादा चाहिए तो हम और कम रेट लगा कर जो है आपको अच्छे से अच्छा माल जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे ठीक ठीक पर आप आइएगा और आपके लिए जो है अच्छी से अच्छी क्वाल्टी के हम बनवा कर तैयार करायेंगे जो आप समय बता दीजिए समय पर हम तैयार करवा देंगे जी जी ठीक है सर हम उसी हिसाब से आपके लिए जो है तैयार करवा देंगे गुजिया और ताजी ताजी ही निकलवा देंगे ठीक सर नमस्ते